इस्मार्ट फोन इस्मार्ट फोन जी वन एक कोना निकल बनेलक अछि इस्मार्ट फोनमे मतलब छोटा मोटा फोन अएलै इएहसब अएलै बड़का छोटका मोबाइलसब अएलै जेना दिल्ली पञ्जाबमे बेटा छै घरवला छै ओकरासे बात भेलै घर अएलै गेलै बहुत तरहके गप होइ छै मतलब बऽ फोनसे बहुत सुविधा होइ छै बहुत मतलब बहुत तरहके जानकारी होइ छै कतहु गेलै अएलै घटना किछु घटलै जानकारी होइ छै एहि सबसे छोट ई फोन अएलै मतलब कतहु गेलै खबर अएलै इएहसब बारेमे फोन चललैए ओहो सबके जानकारीके लेल एतेक लोक गेलै यऽ मतलब कोनो गप कतहु होइ छै तऽ जानकारी होइ छै फोन होइ छै आबै छै गप होइ छै इस्मार्ट फोन बहुत नीक होइ छै एहिके एहिसे पहिले मोबाइल नहि रहै आओर मोबाइल अएलै तऽ बहुत तरहके गप लोक सुनै छै मतलब जानकारी होइ छै कतहु फोन करऽ जानकारी भेल अएलै गेलै एहि चलिते मोबाइलेस्ट फोन चललै यऽ बहुत अच्छा होइ छै ईसब फोन लोक लेने से